हैलो मां एमेजॉन सां थो ॻाल्हायां मूंखे ॻाढ़े रंग जूं टीशर्टियूं खपंदियूं डबल एक्सेल में त मूंखे उहे पेश कंदा